जइसेकि गानामे छै हँ कि मतलब भोजपुरी गानामे पवन सिंहके गाना पुदीनावला ईवला आओर अभी जे नएका नएका अश्लीलता गाना हँ से निकलल छै ईसब तऽ हम अपना माँ बापके साथ सुनि नहि सकै छै आओर ओकर बाद हम जे छै पहिले केहन गाना पुरनका हमसभ जइसे खेसारी लाल सभके जे छलै आओर ओकर बाद हम गङ्गिआ किनारेवला ई भी हम गाना हँ मतलब पहिले केहन रहै तऽ ओसब सुनि सकै छै आओर गानामे भी शादी सबके रहै हँ गीत तीत ईसब अच्छा लगै छै हँ आओर अभी अइसन अइसन गाना छै हँ जे सुनैमे बहुत तकलीफ होइ छै हँ बहुत अइसन आदमी छै हँ जे सुनै छनि जकरा अच्छा लगै छै हँ आओर जादा करिके एहन छै कि जे पुराना गाना हँ हमरा सभके ठीक लागै रहै आओर खेसारी लालके पवन सिंहके गाना आओर अक्षरा सिंहके आओर ओकर बाद हँ